اگر گاؤں میں کسی کو سانپ ڈس لے تو سب سے پہلے اسے ہسپتال لے جایا جاتا ہے اور وہاں پہ ڈاکٹر ان کی علاج کرتے ہیں اگر ہسپتال دستیاب نہ ہو تو ہم اسے کسی حکیم کے پاس لے جاتے ہیں جو ان کی علاج کرتے ہیں اور اگر حکیم بھی دستیاب نہ ہو تو ہم جو زخمی حصہ ہے جہاں پہ ڈسا گیا ہے اس کو کپڑے سے باندھ دیا جاتا ہے اور تاکہ وہ زہر پورے جسم میں نہ پھیلے نہ پھیلے اور اور یہ کوشش کی جاتی ہے کہ جو زخمی حصہ ہے اس کو تھوڑا کاٹ کے خون باہر نکال دیا جائے تاکہ اس میں جو زہر ہے وہ بھی باہر نکل جائے اور اور وہ شخص بچ جائے